में स्विमिंग करने आस्तै डेली रूटीन च योगा करना होना सबैह्रे उट्ठियै योगा बी करना होना रनिंग बी करना होना मिगी बड़ा जादा फायदा ऐ योगे दा की योगा करियै बड़े लाभ ऐ योगा करने दा सिस्टम बनाया ऐ पूरा में पूरा फिट रौह्गा ते तां गै में स्विमिंग करी पानी अगर में फिट निं रौह्गा में स्विमिंग कि'यां करनी जि'यां में योगा करगा बड्डलै उट्ठियै में योगा बड़े जादा होंदे योगै अज्ज कल ऑनलाइन बड़े लब्भी जंदे यूट्यूब च दिक्खी लै बंदा इक ऐप बी चले दा अज्ज कल प्ले स्टोर पर बंदा कुदै बी दिक्खियै योगा करी सकदा योगे दा इ'न्ना फायदा ऐ ना कि बंदा पूरा फिट रौहंदा योगै कन्नै जिद्धरै गी जा बॉडी स्ट्रैच रौहंदी पूरी बंदा फिट एह्दे ने साढ़ी बॉडी पूरी फिट रौह्नी बड़ा जादा फायदा ऐ योगे दा हर इक चीज दा फायदा योगा करगे ते स्विमिंग होनी योगा निं करगे ते स्विमिंग कि'यां होनी ओह् साह् उ'ऐ मेरा आक्खने दा मतलब इ'यै होई जा कि साह् चढ़ी दा होग ते स्विमिंग कि'यां करनी असें उसै कारण जे असें गी साह् निं चढ़गा ते असें स्विमिंग करी लैनी जे साह् चढ़िया ते स्विमिंग कि'यां करनी इस्सै कारण असें ई करना चाहिदा योगा यूगा स्विमिंग सब कुछ करना चाहिदा बड़ा जादा फायदा ऐ एह्दे च तो मेन एह् मेरा कि स्विमिंग करांऽ ते साढ़ा पूरा देश बी स्विमिंग करै मेरे कन्नै कन्नै गै